हाँ दुकानदार हम बोल रहे हैं नमस्ते कौन तन सन आपको कौन चीज लेना है हमारे दुकान में जो है सो मैदा है सूजी है चीनी है चावल है बहुत सारे दुकान ही तो बहुत सारे सामान हैं दुकान में जो आपको कौनसा लेना कौनसा है आपको हमारे दुकान में चीनी मिलता है चालीस के जी जी आप कैसे बेचते हैं आप चौवालीस बेचते हैं आप मैदा मैदा कैसे बेचते हैं मैदा अच्छा मैदा आप बत्तीस रुपये बेचते हैं तो हम इकत्तीस रुपये बेचते हैं अच्छा दाल कैसे बेच रहें है अरहर दाल हाँ हाँ दाल सौ रुपये किलो है हाँ अथी कैसे देते हैं जो प्याज प्याज प्याज कैसे देते हैं आप

प्याज तीसे बेच रहे हैं लहसुन तो पहले था तीन सौ के किलो मगर अभी कम हुआ है तो नया लहसुन आ रहा है तो मानिए ना दो सौ सवा दो सौ के किलो चलता है तो ही सही जो अब जितना कोई ढाई सौ के बेचता है कोई दो सौ के बेचता है अपना अपना वैसे कोई वहाँ गोदाम से उठा के लाते हैं कोई इधर पास इधर उधर से लाते हैं तो वैसा ही मेकअप करके देखते हैं तीस रुपये

हम चालीस रुपये बेचते हैं चालीस रुपये बेचते हैं देख लीजिए हाँ बेनीफिट हाँ वो तो सारे सही हैं बोलें आप जो दूर से लाते हैं ऑटो वाला भी लेता है तब आप जब दो रुपये चार रुपये नहीं बचेगा किलो के तो बिजनेस कर के क्या फायदा क्या हाँ बिजनेस करने न हाँ वो तो है ही है जब फायदा होगा हम मसूर दाल नब्बे रुपए किलो हाँ नब्बे रुपये किलो है मसूर एक रुपये आप ज्यादा बेच हाँ हाँ एक रुपये का अंतराल है एक रुपये का अंतराल है हम देखें एक रुपये का अंतराल है तो चल चलेगा ही एक रुपये इधर उधर आप आप दूरी से लाते होंगे हाँ वो तो दूर से लाना पड़ता है तो वही अदरक कैसे देते हैं अच्छा ठीक है तो दोनों आदमी पास ही आके बात चीत कर लेंगे और कैसा होगा तो दोनों आदमी अपना मने तो कहा हम भी आप जैसे बेचेंगे हम भी वैसे बेचेंगे ठीक है रखते हैं